पाँच दिन पहले मैंने एक चार्जर लिया था ओपो कम्पनी कम्पनी का ही अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा उसे फ़ायदा मिल रहा है क्योकि आजकल फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और पहले का चार्जर जो हम लिए थे उसपे फोन चार्ज नहीं होता था जल्दी और पहले का चार्जर गर्म भी हो जाता था और अभी का जो चार्जर है मेरा वो गर्म भी नहीं होता है प्लस फोन बहुत फास्ट चार्ज होता है फास्ट चार्जिंग अभी होने लगा है मेरा फोन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है जैसे मुझे कहीं जाना है और मेरा फ़ोन डाउन है तो अभी को जो हम चार्जर लिए हैं उसे चार्ज में लगाते हैं तो मेरा फ़ोन तीस से पैंतीस मिनट में चार्ज हो जाता है फुल चार्ज यही सब मुझे चार्जर से आजकल फायदा हुआ है